मां फ्लिपकाट था हिकिड़ो शू घुरायो आहे पाइण में ॾाढो जाम मस्तु लॻंदो आहे ब्लैक कलर जो आहे अॻियां डिजाइन आहे मां पंहिंजे पुट जो बि हितां ई वठंदो आहियां जाम सुठी शइ आहे हलण में बि मस्तु लॻंदो आहे आरामदायक लॻंदो आहे हिकदमि जाम माना पाईंदो आहियां त ईअं लॻंदो आहे की भई हिन जहिड़ी शइ ई कोन्हे एॾी मस्तु शइ आहे एॾी मस्तु शइ आहे जाम सुठी शइ आहे पाईंदो आहियां त माना ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पाइण में